میں اپنے گاؤں میں رہتی ہوں اور میرے گاؤں کے پاس میں بہت بڑا جنگل بھی ہے جہاں پر میں اکثر جایا کرتی ہوں اور اس کے علاوہ ایک بڑا میدان بھی ہے جہاں پر میں بچوں کے ساتھ جاتی ہوں اور ان کے ساتھ کھیلا کرتی ہوں وہاں پر جاکر مجھے بہت خوشی ملتی ہے کیونکہ وہاں کی آب و ہوا بہت اچھی ہوتی ہے خاص طور پر شام کے وقت مجھے بڑا مزہ آتا ہے دیر رات تک کبھی کبھی میں وہاں بیٹھک بیٹھی رہتی ہوں اس کے علاوہ میرے گاؤں میں ایک ندی ہے اس کا پانی صاف ستھرا ہوتا ہے وہاں پر لوگ کبھی سائیکل سے کبھی پیدل اور کبھی گاڑی سے بھی جاتے ہیں وہاں پر ہمیں گائے بھینس بکری بتک مور نظر آتے ہیں جن کو دیکھ کر ہم سب بہت خوش ہوتے ہیں